जोंनि बर' मानसिफोरा हारिमुआव बिराद गोसो होयो मानो होमब्ला बेयाव गोसो होनायनि गोबां जाहोन दङ हारिमुवा जोंनि बर' हारिया जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंदो एखदम फैसा गरसेनि उदै बिखुंबायदि सोमोन्दो दङ दा बिनिखायनो जोंहा जोंनि बर'हारिफोरा मोसानायनि आदबफोरा गोबां गोनांथि दङ मोसानो गोनां मानो होमब्ला मोसानायाव गुबुन गुबुन थायो जोङो आर'ज मेथाइफोरजोंबो जों मोसानो हायो आरो बैसागु बोथोराव जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरि जंखायलायनानै जों मोसानो हायो आरो जों बोथोरफोरखो लानानै जों मोसानो हायो आरो दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बोथोरखो लानानैबो जों रंजानो हायो आरो मोसानो हायो आरो बिनिफ्राय जोंहा बिफोरखो मोसानोब्ला मोसानो थाखाय जोंहा गोबां गुन थानांगौ जायो आरो थानांगौ जायो नाथाय गुन गैयाब्लाबो जोङो मोसानो मोजां मोनो आरो मोसानो हायो आरो मोसाग्रा जानो थाखाय मा गुन थानांगौ बुङोब्ला जों बेखोनो बुंनांगोन मोसानाया मोनसे ओंथि गोनां जानो नांगोन मोसानाया आब्रुथि गोनां जानो नांगोन बे आब्रुथि गोनाङा जाहैबाय जों बर' हारिया जों माबायदि गानो जोंनि हारिमुवा मा जोंनि गाननाय जोमनाया माबायदि लंफेन गानना मोसानांगौ ना दख'ना गानना मोसानांगौ बेखो जोङो मिथिना लाग्रोनांगौ जों बर' हारिया जोंनि गाननाय जोमनाया जेरै दख'ना गानो ब्लाउस गानो जि फिसा लायो थिग बेबादिनो जोङो दख'ना गाननानै ब्लाउस गाननानै जि फिसा लानानै आर'नाइ लानानै जों मोसायो आरो दा बेखिनिखो मिथिनो थाखायनो बे गुनफोरखो मिथिनो थाखैनो लेखा रोंनाय गुना थानांगौ आरो भद्रथा मोनसे आब्रुथि आबो थानो नांगौ आरो बे मोसानाया मानि थाखाय गोनां बेखो बे मोसाग्राया मिथिनांगौ माबायदि रोखोमनि मोसानांगौ जि गानालासिनो मोसानायाथ' जानाय नङा आरो हिनजावा हौवा जानानै जायखिजाया मोजां नङि ड्रेसखो गाननानै मोसायोब्ला बे आब्रुथिखो लाखिनाय जानाय नङा बा भारतारि हारिमुआव दोरोङारि मोसानायनि ओंथिया मानो गोनां मोसानाय आदबफ्रा मानो गोनां बेखो जेनेबा आबुं खालामनाय जानाय नङा आरो बेनिखायनो बे जोंनि मोसानायनि गासै ओंथिफोरखो आबुं खालामनो थाङोब्ला जोङो जोंनि हारिमुआव मा दङ जों बेखो मिथिग्रोनाया गोनां जोङो मिथिनांगोन जे जोङो बैसागु फांसनाव मोसानोब्ला जोंहा बेयाव मोनसे इउनिफर्मनि खोथा थायो आरो खौसेथिनि खोथा थायो आरो बादायनायाव मोनसे नियम खान्थि थायो बे नियम खान्थिखो जों मानिनानै जों मोसानांगोन बे नेम खान्थियाव जा होनाय थागोन बारदैसिख्ला मोसानायाव मा गाननांगौ बेखो जोङो गाननांगोन आरो बारदैसिख्लायाव मा मोसानानै मा गाननानै मोसायोब्लासो बारदैसिख्लायाव सेलेकसन जागोन बिखो मिथिनानै जोङो बारदैसिख्लाखो मोसानांगोन आरो बिनिफ्राय जोंहा बोराइ बुरि मोसानायाव जोङो मा गानोब्ला माबायदि माफ्लार गोदोनायाव आर'नाइ लायोब्ला माबायदि जानजि खायोब्ला जोंहा बेयाव बादायनायाव जों देरहानो हागोन थिग बेखो साननानै जोङो गाननाय जोमनायखो जों आब्रुथि लाखिनानै जों गाननांगोन आरो जोंहा फांसन मोसायोब्लाथाय इउनिफर्मनिबो खोथा थायो दख'ना गोमो गस्ला गोजा जि गोजा गाननो नांगोन दा बिफोरखो गानना जों मोसानांगोन आरो बिनिफ्राय आर'ज मेथाइफोर खननानैबो जों मोसानो हायो आर'ज मेथाइआ जाबायदि आब्रुथिगोनां थिख बेबादिनो आरो आर'ज मेथाइनि ओंथिफोरखौ लानानै इउनिफर्म जानानै जोङो फारि फारि गसंनानैबो जोङो साब्रै साबा मोसानो हायो आरो दसजोन बिसजोन जमा जानाबो जों मोसानो हायो आरो जों सासे सासेबो जों मोसानो हायो थिग जोङो जोंनि मोसानायनि आदबफ्रा गुबुन गुबुन आयदानि दोङो आरो हारसिं मोसानाय जावजा मोसानाय जमा मोसानाय बिदि दं आरो जोङो नैजौसाफोरहालागै मोसानो हायो जेसेबां हायो जेसांनो बुरजा जानो हायो जों बिदिबो मोसानो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो सासे हौवासा सासे हिनजावसा ज' जानानैबो हौवा हिनजाव जानानैबो मोसानो हायो जंखायलायनानै बा हौवाखौ माबा मोनसे जंखायनाय मेथाइजों रोजाबनानै आरो हिनजाव मानसिखो माबा मोनसे जंखायनाय मेथाइजों रोजाबनानै जों मोसानो हायो आरो थिग बेबादिनो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सेंग्राया सिख्लाखो एदावनाय सेंग्राया सिख्लाखो एदावनाय बेबायदिबो जोंहा मोसानो हायो बैसागो बोथोरफ्राव जोंहा बिदि फांसन बानायो गुबुन गुबुन आयदा लानानै बिदिनो बारदैसिख्ला मोसानाय बोराइ बुरि मोसानाय सेंग्रा सिख्ला मोसानाय गथ' गाथाइ मोसानाय बेबायदि गुबुन गुबुन आयदा दङ बेफोर आदबखौ लानानै जों मोसानाय जायो आरो मा रोखोमै आरो बिनि गेजेरावबो जोंहा बर'दो नांथाबनाय एखदम जोंहा बर' हारिया जिथियानिफ्राय जोनोम जानाय बेवहा जोंहा जिदाइनथा माबा थायो आरो जिदाइनथा आयदानि मोसानाय खेराइ होननाय दोङो आरो जोंहा बे खेरायावहा जोंहा बिदिनो दाउ थै लोंनाय आरो हारिमुनि मान लाखिनाय आरो सिखिरि मोसानाय बिहामजो मंग्लि नागिरना मोसानाय आरो बिदिनो खाम जथा सिफुं लानानै बायदि रोखोमनि मोसानाय जोंहा दोङो आरो जारा फाग्ला मोसानाय बिदिनो जिदाइनथा आदबजों आयदा बेखो लानानै जोंहा खेराइ मोसानाय दङ आरो गोबां दङ बुंनानै फोजोबनो हाया बिनिखाय आं दिनै बेखिनिखोनो बुंबाय आरो